ہیلو السلام علیکم ہاں سب دعا ہے آپ کی کیا میری بات کیا میری بات گاڑی دھونے والی سے ہو رہی ہے ہاں ہاں ایک گاڑی دھلانا ہے کتنا پیسہ لگے گا یہ بتا دیجیے آپ بولیرو گاڑی ہے جی ہاں آپ پولیس کرتے ہیں گاڑی میں

کچھ کم ہو جائے گی پیسہ ہم آپ پہ ہمیشہ کے لیے کسٹمر نا ہیں

تو کچھ تو کچھ کم کیجیے ٹھیک ہے ہم کال کریں گے